हेल्लो हँ हमर नाम तऽ आशीष रंजन भेल

ओऽ अहाॅं खाय लए की चाहे छी यहाँ तऽ बहुत किछु मिलैया अहाँकेॅं रुचि कौन चीजमे छै से आँ खाना खाना तऽ खाना अहाँ देखियो तऽ पटना सऽ आयल छिये अहाँ तऽ पूर्णियाँ जिलामे छियै अहाँ तऽ खाना मिलत लिट्टी चौखा मिलत पूरी सब्जी मिलत छोला भटूरा मिलत समोसा मिलत की खाइ लए अहाँ चाहैत छियै अऽ पूर्णियाँमे बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं रेस्टूरेंट छै होटल छै जाहि मे कि बढ़िऑं बढ़िऑं साफ साफ सफियाना खाना मिलत जेना अहाँ नहि होटल ग्रान्ड यऽ जऽ अहाँ आयल हेबै पूर्णियाँ तऽ फोर्ड कम्पनी चौक पड़े यऽ होटल बस स्टैण्डमे छी तऽ बस बस स्टैण्ड बस स्टैण्डमे छी तऽ बसे स्टैण्डमे अहाँके बता देतोंह हूँ बस स्टैण्डमे भी एकठे व्ही मार्ट छै माँल छै बुझलिये ओकरए नीचामे बहुत सुन्दर समोसा खिलाबै छै बुझलिये हँ हँ हँ बहुत सुन्दर वहाँ समोसा खिलायत ओकर चटनी पूरीके चटनी दैए ओ हाथ सऽ पीसेये सिलवट पर

ओऽ यहाॅंके लिट्टी खाइ लिय तब जनता चौक पर जायके बुझलिये ककरो सऽ पूछि लियो जनता चौक जाइब जनते चौक पर एकगो अऽ अऽ जनता चौक बस स्टैण्ड सऽ दू तीन किलोमीटर दूर भऽ जाइए जनता जेना अहाँ बस स्टैण्ड छिए ने बस स्टैण्ड सऽ अहाँ निकलबे तऽ अजन्ता चौक आयत गिरिजा चौक आयत फेर ओकर बाद स्टेडियम बला रोड आयत तब डी आई जी चौक आयत ओकर बाद यहऽ जनता चौक बुझलिये तऽ जनते चौक पर लिट्टी चौखा मिलैया जनता चौक पर अहाँ जनता चौक जेबय ने तऽ जनता चौक सऽ थोड़ दूर जेनाकि दस पन्द्रह कदम चौक सऽ आगु बढ़बै ने तऽ बामा साइडमे देखबै एकगो बढ़िऑं रंगके दुकान यऽ बुझलिये हँ ठीक ठीक ठीक नमस्कार